जय झूलेलाल मां विंग नम्बर ए मां पई गल्हायां टे सौ ॿ मां फ्लैट नम्बर मां पाणी नथो अचे तव्हां जी जी रमेश रमेश जे घर मां पाणी नथो अचे पियो तव्हां मशीन चालू न कई अथव छा पीअण जो पाणी मिठो नथो अचे जी जी न हुते बि नथो अचे हुते बि मां ॾिसी आयमि हा पुछी आईमांसि ॿिन्हनि वटि नथो अचे पियो ॾिसो त कहिड़ी प्रोब्लम आहे

हा हा ॾिसी अचो तव्हां पोइ मूंखे ॿुधायो जी जी चालू आहे जी हा हा तव्हां ॾिसी अचो पोइ मूंखे ॿुधायो पर मूंखे समुझ में नथो अचे कल्ह त पाणी सुठो पियो अचे पोइ अॼु ईअं हाणि हा हा उन जे करे वरी हुनजे घरु वरी पाणी नाहे त वरी सॼो कमु बि रहिजी थो वञे बासण थी विया कपिड़ा थी विया पौचा थी विया सभु रहिजी था वञनि न वरी वरी त वरी सभिनी खे वरी सनानु बि करिणो आहे सभिनी खे जॉब ते वञिणो आहे त हिनकरे पाणी त खपे ई न तव्हां ॾिसो कोक बंदि

पाणी त अचे पियो पर ॾाढो मेरो पाणी आयो आहे हूं मूंखे त ईअं थो लॻे किथे हा पाणी में कचिरो वचिरो त न फंसी वियो आहे एॾो मिटी मिटी जहिड़ो पाणी

इअं त न किथे मोटर ख़राबु हुजे वरी मोटर पाणी खिचंदी हुजे ख़राबु पाणी ईंदो हुजे

अञा थोरो सफ़ा तुरु तुरु थो अचे पाणी अञा फास्ट त अचे नथो पियो हा चालू रखियो आहे मां चालू रखियो हाणे जेसीं फास्ट सुठे नमूने पाणी अचे न